भारतआव बयजोंबो मिथिजानाय हारिमुआरि दोहोरोमफोरानो जाबाय हिन्दु क्रिस्टियान सिक मुस्लिम बायदि बायदि आरो बेयाव गोबां गावबागाव हारिमुनि गाननाय फालिनाय जानाय लोंनाय

आरो हिन्दु क्रिस्टियान मुस्लिम बेफोरो गावबागावनि हारिमुजों नांथाबना थायो आरो बेयो आलादा आलादा फालिनाय बेफोरबायदि मन्दिरफोराव थांनाय सारसफोराव थांनाय आरो बिसिनि फालिनाय खुलुमनाय जानाय लोंनाय रंजानायफोरा आलादा जायो आरो बेफोरबायदि गोबां दोहोरोम क्रिस्टियान हिन्दु मुस्लिम सिक बायदि आलादा दोहोरोमफोर दङ बेफोरबायदि दोहोरोमफोरजों नांथाबनानै गावबागाव फालिनाय आरो खुलुमनाय बेफोरबायदि आलादा आलादा फालिनाय जायो